دہلی کی تاریخ میں ابھرنے والے اہم رجحانات اور نمونے مختلف ادوار میں مختلف سلطنتوں اور حکومتیں حکومتوں سے وابستہ رہے ہیں دہلی کئی عظیم سلطنتوں کا مرکز رہی ہے جیسے کہ سلطنت دہلی ول سلطنت اور مراٹھا حکومت ان سلطنتوں نے دہلی کی تہذیب فن تعمیر ریاست اور معش معیشت پر گہرا اثر ڈالا ہے مراٹھا دور حکومت نے بھی دہلی کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا ہے خاص طور پر مغل زوال کے بعد اس کے بعد نو آبادیاتی دور آیا جب برطانوی راج نے دہلی میں صنعتی ترقی اور جدید انف انف انفراسٹرکچر کلچر کا آغاز کیا دہلی کی تاریخ میں ایک اور اہم رجحان صنعتی کاری کا رہا ہے جو خاص طور پر آزادی کے بعد کے دور میں سامنے آیا جب دہلی ایک جدید اور صنعتی شہر کی شکل اختیار کرنے لگا یوں دہلی کی تاریخ میں مختلف ادوار میں مختلف حکمرانی کے انداز ثقافتی اثرات اور ترقیاتی رجحانات کو دیکھنے کو ملتے ہیں